बिहारके सांस्कृतिक परम्परा काफी समृद्ध छै परम्परिक सङ्गीतके सांस्कृतिक पहिचान छै एकर साथ ही भोजपुरी मैथिली मगही आओर तिरहुत क्षेत्रके भाषा बिहारके संयुक्त संसकृतिके बोध करै छै हमर देशके नागरिक ग्रामीण सांस्कृतिक काफी छै आओर ई बातके नागरिक आओर ग्रामीण सांस्कृतिक काफी आओर ई बात एल एल कॉलेज एल एस कॉलेजके एन एस एन एस एस आओर स्वभारतीय सांस्कृतिक विषय हर सोमवार के आयोजन भेलै वएह भी वेबिनारमे दर्शन शास्त्र विभाग विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार कहल कहलकै कि कहलखिन की दौरान वीडियो फिल्मके माध्यमसँ भारतके सांस्कृतिक के झलक प्रस्तुत करै छै एकर एन एस एस पर प्रणव महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै वीडियो फिल्मके माध्यमसँ बिहार मनो रम मनोरम होइ छै नागरिक ग्रामीण संस्कृति काफी अभी चलै छै बिहारमे जेनामे भऽ गेल अहाँके फिल्म सभ